आथिखालाव थासारि सुबुंनियाव जों गोबां जौगानो हाबाय जायखौ जों एडटाइसमेन होनानै बुंनो हायो आरो बे एडभाइटेसमेनाव आंहा जोबोद मोजां मोनो आङो बिजनेसमेन जेरै मैखुन आबाद होनो हायो आरो मैखुन आबाद मावनायाव जोबोद मुलाम्फा दं मैखुन आबाद मावोब्ला जों गोबां रां खामायनो हायो मैखुन आबादखौ ओरैबायदि खालामनाय जायो जेरै जिगाब नांगौ जिगाबनि बिजानु फोथैनांगौ जोलै नांगौ प्लास्टिक नांगौ माखासे मावोबा गासैबो खामानियानो खस्थ' खस्थ'नि फिथाइआसो गोदै बिनो जों मैखुनखौ आबाद मावोब्ला जोबोर मुलाम्फा मोन्नो हायो आरो मैखुनखौ बयबो जानो गोथाव मोनो बिनि थाखायनो जों मैखुनखौ आबाद खालामो आरो मैखुनखौ फान्नाय जायो बाजाराव मानि मैखुनखौ दानफ्लेनानै जिगाब सोनानै जायो आरो बेखौ मास मोन्नै मास मोनथामनि गेजेरावजों जों मोन्नो हायो आरोखि गोबां दं मैखुननि जोलैफोरा नों मा बायदि रोखोमनि मैखुन जायो जोलैनि सायाव जायो बेयो बिदिनोसै